जियां में तुसेंगी दस्सां की प'ञें डिस डिस्ट्रिक्टें दे नांऽ जेह्ड़ा पैह्ला पैह्ला साढ़ा डिस्ट्रिक्ट आई गेआ उधमपुर दूआ जेह्ड़ा आई गेआ डोडा त्रीया भद्रवाह चौथा किश्तवाड़ पञमां जम्मू